किसान यह सुनिश्चित करते हैं जैसे की वह भी स्वस्थ रहे अपना कार्य समय पर करता है जानवरों को भी बीमारी से बचाता है जो बीमारियाँ उन जानवरों को होती है उसे वह बहुत ही अच्छी तरह से निभाता है उनकी जो जाँच होती है उनकी देखभाल बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं जैसे की उनको टाइम से नहलाते हैं उनको आस पास साफ सफाई रखते हैं उन्हें टाइम पर खाने को देते हैं बहुत सी चीज़ें हैं जो उनके लिए बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं किसान और अपना भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं क्योंकि जब वह स्वस्थ रहेंगे तभी तो वह अपने जानवरों की देखभाल बहुत ही अच्छे तरह से करेंगे और उनके समय पर टीका लगवाने भी जाते हैं उनका पशु पालन को जाते हैं नहलाने जाते हैं उनको खाना भी टाइम पर खिलाते हैं जिससे जैसे की गाय हो गई उनको चारा देते हैं भूसा देते हैं भूसा में आटा मिक्स करते हैं वह और हमें बहुत सी उसमें जानकारियाँ भी मिलती है मिलती हैं जो जो पशुओं को अगर बीमारियाँ होती हैं उन्हें उनसे हम लोग बचाते जैसे की अभी एक बीमारी एक बीमारी हुई थी लम्पु लम्पु बीमारी जो गायों को होती थी वह बहुत ही ज़्यादा तेजी से फ़ैल रही थी जिसके कारण कुछ गाय बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई कमज़ोर हो गई थी इसलिए क्योंकि उनको लम्पु बीमारी थी इसलिए किसानों को अपनी अपनी जगह अपनी से बहुत ही अच्छे तरह से उनकी देखभाल करने चाहिए ताकि वह बीमारी न हो उनको और वह स्वस्थ रहें अच्छे से अपना स्वस्थ तिकरण करें